मेरे मुताबिक़ भारत का हेल्थकेयर सिस्टम अन्य देशों से काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि अभी कुच टाइम पहले ही हम सभी ने कोविड नाइनटीन को देखा और हम ने उस टाइम देखा कि हमारे देश के अस्पतालों में कितनी कमियां थी कितनी कितनी कमियों के कारण कितने लोगों की जान गई है ना हम लोगों को वैंटीलेसन के लिए बैड मिल रहा था ना हम लोगों को ऑक्सीज़न सही से मिल रही थी ऑक्सीज़न की कमी आ रही थी अस्पतालों में शायद अगर ये सारी कमियां नहीं होती तो कितनी जाने बच सकती थीं और देखा जाए उस टाइम पर ही बाहर के देशों में काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं थी हम हमें अपनी वैक्सीन्स भी यहाँ तक चाइना से मंगानी ही पड़ रही थीं तो बहार वैक्सीन्स भी ज़ल्दी आई वहाँ के अस्पतालों में सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई थीं उस टाइम जब कि भारत के अस्पतालों में कम और मेरा अगर मैं अपनी बात करूँ तो हाँ मैंने भी काफ़ी उस टाइम पर

पर यहाँ पर जब मैं अपने अस्पताल में गई तो उसको टाइफाइड बोल के टाल दिया गया था पर जो उसके सारे सिम्टम्स सेम थे इस लिए मुझे पता है कि कोविड हुआ अगर मैं टाइफाइड की की दवा नहीं लेती थी तो शायद मेरा कोविड बढ़ सकता था और उसको टाइफाइड बोला और उसको मैं टाइफाइड समझ के ऐसे ही टाल देती तो मुझे मुझे भी बहुत ख़तरा था तो इस लिए सही कहीं बार जाचें नहीं होती हैं सही चीज़ें पता नहीं चलती हैं इस लिए मैं यही बोलूँगी कि सुधार की ज़रूरत है